उदालगुरि जिल्लाया मोनसे जारिमिनारि जायगा बेवहाय गोबां सल' एबा सल' बाथाफोर दङ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय सल' एबा सल' बाथाफोरखौ जोङो उदालगुरि जिल्लायाव जोङो खोनानो मोनो आरो बे उदालगुरि जिल्लाया मोनसे जारिमिनारि जायगा हिसाबै बेवहाय गोबां सल' बाथाफोर दङ उदालगुरि जायगायानो जायगानि मुङानो मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो बे उदालुरि मुङा अदाल दंफां थासोनायखाय उदालगुरि मुंखौ जोङो मोननो हादों उदालगुरियाव गोदो जोबोद अदाल दंफां दंमोनखाय बे जायगाखौ जोङो उदालगुरि बुंनाय जायो आरो उदालगुरि जायगानि साखाथि फाखाथि जिफोर जायगाफोर दङ बै जायगाफोराबो सल' बाथा एबा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जारिमिनारि जायगा आरो बेवहाय बै जायगाफोरा मोनसे बै जायगायाव जायगाजों सोमोनदो गोनां मोनसे जायगा जेरै टांग्ला टांग्लाया मोनसे रेलवे स्टेसन गोनां जायगा बेवहाय टांग्लानिफ्राय थांला होननाय थांला होननायनिफ्राय टांग्ला जाबोदों आरो बहाय कमल आलि गहाय कमल आलियाबो मोनसे जारिमिनारि जायगा बे गहाय कमल लामाजों गोदो गोदाय राजा महाराफ्रा थाबाय लाङोमोन गोदो गोदायहाय बै लामाजोंनो गोदोनि जोंनि बर' राजा बिथांमोनहा बे गहाय कमल लामाजों थाङोमोन आरो बे गहाय कमल लामाया दासिमबो दङ जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बेयो मोनसे जारिमिनारि जायगा दा अबसे बे गहाय कुमाल लामाया मोजां नङाब्लाबो फोसाब जायाखैब्लाबो आथिखालावबो जोङो बे गहाय कमल लामाखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बे गहाय कमल लामानि सोमोन्दै जोंनो फोरमायदों आरो बियो मोनसे सल' बाथा जानानै दङ जोंनि उदालगुरि जायगानि साफ्रोमबो सुबुंफोरा बे गहाय कमलनि सोमोन्दै मिथिगौ आरो बे मोनसे जारिमिनारि लामा आरो बेजोंनो जों मिथिनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनि राजा महाराजाफ्रा बे लामाजों थाबायदोंमोन आरो गराइफोरजों थांलाय फैलाय खालामदोंमोन होननानै जोङो मिथिनानै मोनो